आं में पंज जेह्कियां न मतलब राष्ट्रवाद दियां पंज सीटियां दे नाम सनाई सकनीं आं जेह्का हून गोवा ऐ उसी हून सारें कोला निक्की सिटी आखेआ जंदा हून मुबंई ऐ उसी सारें कोला बड्डी आक्खेआ जंदा हून ओह्दे बाद दुबई ऐ उसी ब्लू सिटी आखेआ जंदा ब्लू स्काई दा उत्थै बड़ा जादा ओह् ऐ ते प्ही राजस्थान ऐ ओह्दे बाद इंडिया जेह्का ओह्बी इंटरनेशनल सिटी बिच गै आंदा